हलो मैम आप इस्टेशनरी की दुकान से बात कर रहे हैं जी जी मैम मुझे थोड़े बच्चों के लिए इस्टेशनरी चाहिए थी जैसे कि रबड़ पेंसिल इस्टेपलर सेलोटेप वगैरह कॉपी कॉपियाँ वगैरह क्योंकि इस्कूल खुल गए ना तो वो बच्चों काे रिक्वायरमेंट थी तो मुझे चाहिए थी ठीक है मैम जी तो मैम आपकी शॉप कहाँ पर है

ठीक है और आप आपकी टाइमिंग क्या है मैम

ठीक है आप ही मिलेंगी ना मैम सॉप पे जी जी जी जी अभी तो मैम इतना ही बताया और मैं घर पे पूछ लूँगा उनको क्या क्या ज़रूरत होगी तो मैं उसके अकोडिंग आपको बता दूँगा मैं ठीक है जी जैसे मैम मैं काम के वजह से थोड़ा बाहर भी रहता हूँ अगर मेरा ना आना हो पाए तो आप क्या मैम डिलीवरी भी करवा देते हैं

जी चलिए फिर ठीक है मैम मैं फ्री होके तो मैं आपको पूरा सारा कुछ बता के आपको फिर आता हूँ मैम शॉप पे ही किसी दिन ठीक है ना जी तो मैं उनको ठीक है तो मैं किसी को भी भेजूँगा तो उनको एड्रेस दे के आपकी शॉप पे ही भेज दूँगा और आपका नंबर शेयर कर दूँगा उनको मैम ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है मैम जी मैम जी बिल्कुल मैम मैं आता हूँ मैम मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास ओके मैम ओके